जियां बिल्कुल जेह्ड़े अपने जेह्ड़े पेस्टीसाईड न पांदे अपने खाद बगैरा एह् जेह्ड़े हैल होइये न एह् पांदे न जेह्ड़े खेत्तरें बिच ओह् सारा ना कम्म खराब करदे न बिल्कुल खेत्तरें ई खराब करदे न ओह् बिल्कुल खेत्तरें ई होर दूऐ बंदे ई जेह्ड़ी ते जडेह्ड़े ओह् बंदे खंदे न उनेंगी मतलब उस फसल गी खंदे न ओह् उनेंगी बी हानिकारक होंदी ऐ उनेंगी बी खराब लगदी ओह् अस करियै जेह्ड़े एह् अपने जेह्ड़ी अपनी एह् दोआइयां चली पेइयां न ते टीके दुआइयां होर बड़ा किश चली पेदा ऐ एह् सब न खराब करदे बिल्कुल एह् बहुत गलत चीज़ ऐ खेत्तरें आस्तै एह् खेत्तरें ई बिल्कुल इक्क ते पैहे देइयै ओह् करना ऐ पैसे देइयै जैह्र देने आह्ली गल्ल ऐ होर पैसे बी देने होर खाद बी सुट्टना जेह्ड़ा ते दुकानै कोला बद्ध ऐ ते उल्टा जेह्ड़ा जेल्लै यूरिया सु'ट्टना ऐ ते जेल्लै ओह् असें खाने ना असेंगी सौ बमारियां लग्गनियां न अज्ज दे टैम पर मतलब जेह्ड़े अज्ज लोग न उनेंगी किन्नी बमारियां लग्गा दियां न पैह्लें पैह्लें लोग देसी कम्म करदे हे देसी हैल पांदे हे सब कुछ अपना देसी कम्म करदे हे उस बेल्ले दे लोग सेह्तां बी लोकें दियां शैल होंदियां हियां ते रुट्टी बी शैल खंदे हे ते सबेरै ते अन्न खागे नी चंगा ते अगर लोकें गी रुट्टी निं चज्जै सिर थ्होआ दी ते लोकें बमारियां ते होनियां गै होनियां न ते ओह् यूरिया लोग ओह्दे ई पांदे न ते उऐ यूरिया लोकें गी बमारी बनदा जा करदा ते एह्दी बजह कन्नै लोकें गी सौ बमारियां लग्गा दियां अज्जकल ते अज्ज दे जमानै च तां लोग आखदे कि जेह्ड़ियां पैह्ले जमानै च खुराकां खाद्धी दियां न उंदे ते तुंदे च बहुत जादा फर्क ऐ ते चेंज़ इयै कि पैह्लें लोग सौ सौ साल जींदे हे इस्सै कन्नै गै की रुट्टी शैल खंदे हे साफ रुट्टी खंदे हे नेचुरल रुट्टी खंदे हे अज्जकल लोग रुट्टी खंदे ओह्दे च सौ ते बमारियां होंदियां पैह्ले नंबर ते सबकुछ ओह्दे च होंदा ऐ उसदे कन्नै अज्जकल ते बिल्कुल इंया डामाडोल होआ दा कम्म एह् इक्क ते इक्क किस्म दे अज्जकल जेह्ड़े बाजारै च चौल आटा बगैरा आंदा ऐ ते उनेंगी खंदे डर गै लगदा की के सौ किस्म दे केमिकल पाए दे होंदे न केह् फायदा उंदा खानै दा ते इंदा अल्टरनेटिव एह् ऐ कि अगर सानूं ओह् करना ऐ सानूं इनें चीज़ें कोला बचना पौना ऐ ते सानूं ओह् करना पौना ऐ देसी हैल देसी चीज़ां देसी कम्म कराना पौना सानूं अज्जकल एह् ओह्दी बजह कन्नै सानूं बड़ी बमारियां लगदियां न जे असें देसी कम्म चलाया ते साढ़ियां बड़ियां बमारियां दूर होनियां न लगनियां निं हैन ठीक होने दी केह् गल्ल ऐ सारा कुछ ऐहीं सेह्तां बी ठीक रौहंदियां न एह्दा अल्टरनेटिव एह् ऐ की खाद पाना देसी खाद पाई ओड़ना बंदे जेह्का अपने लोकें जेह्ड़ा मतलब डंगरें दा जेह्ड़ा वेस्ट मेटीरियल होंदा ऐ गोहा आखदे उसगी गोहे दे जेह्ड़े गोहे दे ढेर होंदे न उसी बी हैल बनांदे न लोग उसी बी हैल बनाइयै पांदे न लोग होर एह् चीज़ां बाकी जेह्ड़े यूरिया जेह्ड़ा इंदे कोला दूर रौह्ना चाहिदा एह् नेईं गै पवै खेत्तरें च चंगी गल्ल ऐ ते लोक एह् पांदे न की भला खेत्तर जादै ग्रोथ करै जल्दी करै बल्लें ग्रोथ चंगी ऐ एह्दे कोला बमारियां लाने कोला घट्ट ग्रोथ बल्लें ग्रोथ चंगी ऐ घट्ट खाद्धी दी चंगी आ बमारियां लानै कोला किश करियै सानूं मतलब खाद जेह्ड़े न यूरिया जेह्ड़े न एह् स्हानू पाने निं चाहिदे खेत्तरें च सिंपल खाओ देसी चीज़ खाओ ओह्दे कन्नै बंदे ई जिंदगी बी जिंदा बी क्या चिर एह् छड़े मतलब जमीन गी बी खराब करा दे न जेह्ड़े एह् मतलब एह् निं ऐ की एह्कड़ा सीज़न पाइयै जे कनकै बिच ओह् पाइयै यूरिया पाया ते ओह् अगले बारी मिटी जाह्ग ना जमीन गी खराब करदा जंदा ओह् अगली बारी यूरिया नेईं हबी पागे ओह् तां बी ओह् जेह्ड़ी कनक दूई बारी लागे ओह् खराब होई जानी